हाँ भैया बोलो अच्छा तो आपको कौन सी बाइक चाहिए बताओ अच्छा मेरे पास तो हर प्रकार की मिल जाएगी आपको कौन सी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए आपको ये बताओ एक दिन के लिए चाहिए या महीने के लिए चाहिए या साल के लिए चाहिए या आधे घंटे के लिए चाहिए एक महीने के लिए चाहिए तो आप एक्टिवा मतलब ऐक्टिवा लोगे या बाइक ही चाहिए आपको भैया बाइक में तो बहुत सी है जैसे स्पलेंडर भैया इसका भी ऐवरेज वगैरह ये भी ठीक है आपको आराम से पढ़ता पड़ जाएगा इसमें आपका जो मेन्टेन्स में रह जाएगा ये हाँ मैं करवा दूँगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपका आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है पैसे तो आपका जैसे हो आप महीने के लिए ले रहे हो तो जैसे पर डे के भी हम चार्ज करते हैं जैसे पेट किसी का ज़्यादा लेते हैं किसी का कम लेते हैं और आप महीने के हिसाब से ले रहे हो तो उसका तो कम लेते हैं जैसे की दो हज़ार रूपए महीने लेते हैं हम भैया पेट्रोल तो आपको डलाना पड़ेगा ना मैं थोड़ी अलग से दूँगा दो हज़ार रुपए में पेट्रोल आपका रहेगा आप उसको दो महीने के लिए सब कुछ आपका रहेगा भैया वो आपके डॉक्यूमेंट्स बताओ पहले ये बताओ आपके पास लाइसेंस लाइसेंस है आपके पास लाइसेन्स कौन सा है लर्निंग है या पूरा नहीं नहीं गाड़ी अपने पास भी रहती है वो ठीक ही रहती है पूरी अच्छी वाली गाड़ी है आप देख लो आपके सामने ही है इन गाड़ियों में से देख लो पूरी ठीक है भैया गाड़ी ये और आप इसको लेके जाओगे लेकिन भैया आप को देखो एक महीने तो एडवांस देना पड़ेगा और फिर एक महीने का एडवांस लेता हूँ भैया मैं वो दे पाओगे आप चार हजार रुपय एक महीने का अडवांस और एक महीने का किराया क्योंकि किराया पहले लेते हूँ भैया नहीं नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आप दूर से आये हो वो कोई दिक्कत नहीं है भैया वो तो अतिथि देवो भव है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको गाड़ी भी ठीक रहेगी और सभी ठीक रहेगा आराम से आप लोग चलाओ एक बार ट्राई करके देख लो आप थोड़ा चला के देख लो अगर आपको दिक्कत आती है तो होता तो वो जैसे गाड़ी पे कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कोई सर्विस का कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हम ठीक कराते हैं और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो आपको ठीक करनी पड़ेगी नहीं नहीं भैया आप ये तो फिक्स रहता है मेरा भैया फिक्स रहता है नहीं भैया देख लिया आपको मैं सही हो आप भी वैसे हाँ भैया पूरे चार ही लगेंगे पैसे तो एक महीने का एडवांस लगेगा और एक महीने का आपका किराया लूँगा मैं उसमें आप आराम से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है तो ऐडवान्स लूँगा आपको बाद में फिर वो कर दूँगा मैं रिफंड हाँ तो आप बता देना तो आप कब तक मतलब आज लोग क्या कल लोगे ठीक है कल आ जाना कोई से भी टाइम